ہلو زومیٹو کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں کیا جی ابھی سر آدھے گھنٹے پہلے میں نے آپ کے یہاں سے کچھ فوڈس آڈر کیے تھے لنچ کے لیے یس سر اس میں بریانی تھی چکن بریانی تھی اور قورمہ تھا اور کباب تھے اور پراٹھے تھے سر اکچولی سر میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ مجھے جو ہے کہیں ضروری کام سے نکلنا پڑ رہا ہے اور میں اپنا آڈر کینسل کرنا چاہتا ہوں اور آٹو پے کے آپشن پر میرا کلک نہیں ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو وہاں سے آٹو پے پہ کینسل کردیں کہ اس سے میرا پیمنٹ بھی کٹ چکا ہے اور وہ پیمنٹ مجھے واپس کروا دیجیے پلیز مہربانی ہوگی